कोंकणीचो वावर करपाक जायते युवा भुरगे फुडे सरल्यात जायत्या शिक्षणीक मळार कोंकणी पुसत्कां कोंकणीचें शिक्षण चडान चड करपाक लागलां जायते युवा कोंकणींत बरोवप वाचन करतात पूण तरीय जाय तितली उदरगत आमच्या कोंकणींत म्हाका जाल्ली दिसना कारण आजून कांय जाणांक असो गैर समज आसा कोंकणीन उदरगत जावपाक शकना ही मनस्थिती बदलपाक जाय तशेंच गोंयांत कांय न्युज चॅनल्स कोंकणीन चलतात जशें प्रुडँट मिडिया तशेंच खबरां पत्रां म्हूण कोंकणीन सद्याक तरी एकूच आसा तो म्हणल्यार भांगरभूंय पयलीं आसलो सुनाप्रांत पूण तो बंद पडलो भांगरभूंयचेर बातमी येतातच तशेंच हें एक बरें माध्यम लेखकां खातीर ताचेर आपले लेख कविता छापतात जें गोंयच्या सगळ्यां लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न चल्ला कोंकणी आतांच फुलपाक लागल्या आनी हात भार लावचो पडटलो ही कोंकणी खातीर नवीच सुरवात वाट आनी खूब चलपाची आसा उदरगत आनी जावपाची आसा